मशीनक सुइया जे छै से छोट पैघ आबैत छै मझिला सझिलासभ आबैत छै सुइया हम अखन सिलाइ फराइ तऽ नहिए कऽ रहल छी ताहि दुआरेसँ जे सिलाइ फराइ अखन नहि कऽ रहल छी सिलाइ मशीन सुइया अबैत छै सभ रंगकऽ लेकिन हमसभ प्रयास करैत छियै तऽ हम सिलाइ सिखबै एहिकऽ लेल कोनो नहि छै पड़ोसीसभसँ पुछबए जे सिलाइ कोना करल जाइत छै तऽ सिखऽ लेबऽ सिलाइ आ सिलाई कएकऽ जे छै मशीन लयलऽ चाहय छियै नया फोन जे एलय हँ ताहिमऽ लेबय मशीन तकरबाद जे देखल जेतय आगू की होयत छै सिलाइ फराइकऽ विषयमऽ सुइयासभसँ तऽ काजो होयत छै एहिदुआरेसँ जे सभ रंगकऽ सुइया होइत छै नम्बर नम्बरकऽ हमरा अखन पता नहि यऽ बजारमऽ अगर फंक्शन होयत छै कोनो सुइया मशीनकऽ तऽ हम मशीन लेबय सिलाइसभ सिखबय अखन टाइम छै सिलाइसभ सिखयकऽ तहि दुआरेसँ जे छै से